हम जे सैमसंगके मोबाइल खरीदलहुँ ओ मोबाइल बहुत अच्छा काज करैत छै आ ओहिमे अनेक फीचर एहन छै जे फीचरकऽ हम कहिओ इस्तेमाल नहि करनय छलहुँ लेकिन आब ओ इस्तेमाल करिके बहुत ही खुशी प्राप्त होयए जेनाकि फोटो जूमिंगके ऑप्शन छै ब्लर करयके ऑप्शन छै फोटोग्राफीमे भी आब कॉल रिकॉर्डिंगके भी व्यवस्था छै एहिसभ फीचरसँ हम बहुत खुश छी